हैल्लो जी हां जी भाई साह्ब हां जी हां जी चरणवंदना नेईं नेईं मि कोई फोन नेईं आया हां जी हां जी अच्छा अच्छा ते कोई शरीर च कोई प्राब्लम ते निं ही उ'नेगी बमार श्मार अच्छा हां में होस्टल गै आं अच्छा में बस हुनै क्लास आस्तै गै निकला दा हा मि पैह्ले वी सुनने च आया हा कि कोई पंदरें दिन पैह्ले वी ओह् थोह्ड़े बमार हे हां ते हुन क्रिमेशन कुले रक्खे दा तुसें अज गै हां अच्छा अच्छा ठीक ऐ में दिक्खना में पैह्ले मिकी अवेलेबिलिटी दिक्खनी पोनी ऐ फ्लाइट दी ते ओह्दे स्हाब कन्नै में आई जागा हां नेईं नेईं मि बड़ा दुक्ख होया सुनियै हां दिक्खो भाई साह्ब इन्हें गी बच्चें कि वी समझना चाहिदा ऐ कि थोह्ड़ी जिम्मेदारी लैनी चाहिदी सिरे उप्पर क्यूंकि हुन हां अच्छ हां में वी सुनेया हा थोह्ड़े दिन पैह्ले चलो होई जा ते बड़ा शैल ऐ क्यूंकि दिक्खो ना इ'नें आह्ले ते बड़ा जरुरी ऐ ब्याह् होना वी हां लेकिन चलो एह् कुड़ियें दा एह् चीज ठीक ही कि ओह् पैह्ले स्टैंड होइयां ते हुन उ'नै मतलब हामी भरी कि उ'नै ब्याह् करना ऐ पैह्ले उन पूरा स्टैंड कीत्ता घर शैल करिये ते ओह् चीज मि थोह्ड़ी देहि अच्छा हां ग्रैह् आहो हुन हां हां हां जी हां जी अच्छा हां जी नेईं नेईं में अज गै कोशिश करना भाई साह्ब में करना अज गै ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके बाय